हा मां लिकी करे हिक पक्षी ॾिठो जेको हुयो तोतो तोतो ॾिसण में हेॾो सुहिणो मां लिकी करे उनखे ॾिसां पई अहिड़ो सुहिणो लॻे पियो उनजी आवाज़ु उनजो ॻाल्हाइणु राम राम चवण खूब सुठो लॻे पियो एतिरो बढ़िया लॻे पियो की मां उनजो वीडियो कढो वीडियो ठाहियो सॼो वरी ॿारनि खे ॾेखारियो मतिलब एॾो लुभावनो लॻे पियो मन के उहा ॻाल्ह एॾी वणे पयी की हुनखे ॾिसी करे सुठो हिकदमि अंदरि में ऐं महिसूस थिए पियो की बेज़ुबान पखी बि केतिरो मतिलब उन्हनि खे ॾिसी करे बि असांखे केतिरो आराम लॻे थो अखियुनि खे हिकिड़ो हिकदमि सुकून मिले थो